मैं समाज और इंसानों के बारे में वास्तविक वर्णनात्मक बातें लिखता हूँ क्योंकि मैं अपने लेखन द्वारा लोगों को समझाना चाहता हूँ कि समाज की सच्चाई कैसी है समाज में जीने के तरीक़ों को समझाना चाहता हूँ लोगों को जीवन जीने के नए तरीक़े बताना चाहता हूँ इस के लिए मैं समाज से ही व्यक्तियों को खोज कर पात्र मान कर उन्हीं के विषय पर लिखता हूँ